रांखावरिया जाबाय मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों मुवा बेसाद बायनाय आरो फान्नायाव बाहायनाय जायो रांखावरिया जाबाय सरासनस्रा मुलुगाव जेरावबो बेसेन होजानाय मुवा जायखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव थांनानै थानो थाखाय नांगौ जायो गोबां सुबुंआ गोबां रोखोमै रांखावरि खामायो सोरबाबा बेफार फालांगि सोरबाबा सरखारि साख्रि मावनानै रांखावरि खामाय आर्जियो सोरबा बा माहाजोनफोरनिफ्राय सिखाव दाखायत खालामनानै रां गोर्लैयैनो रां आर्जियो रांखावरिखौ गोबां रोखोमै बाहायनाय जायो जेरै मोजां पार्सेन्त गाज्रि पार्सेन्त मोजां पार्सेन्त बाहायनाया जाबाय सोरबा बा सुबुंआ मन्दिराव दान होनाय स्कुल गायसन्नाय एबा सोरबा खैफोदाव गोग्लैयोबा बेखौ मदद खालामनाय आरो गाज्रि रांखावरि बाहायनाया जाबाय सोरबा बा जौ मुवा बेसाद बाहायनाय जौ बेसाद मुवा बाहायनाय फेग्रा मुवा बेफोर गासैआवबो रांखावरिखौ बाहायो रांखावरिखौ मोन्नै गाज्रि आरो मोजां बेफोराव बाहायनाय जायो बेनिखायनो रांखान्थिया बयनिबो गुदि रांखान्थिनि थाखायनो जोंनि बे गासैबो सुबुंआ थांनानै दं रांखान्थि गैयाब्ला जेरबो आंखाल जाजोबनो हागौ जेरै गांनाय उखैनायखौ गासैबो रांखान्थियासो रांखान्थियासो सो रांखान्थियासो आबुं खालामो रांखान्थिजों गासैखौबो जों मोन्नो हायो जेरै जानायनिफ्राय लानानै गान्नाय जोमनाय दानाय लुनाय गासैबो बिथिंआव रांखान्थियानो जोंनि जोंनि जोंनि थांना थानायाव मदद खालामो रांखान्थिनि फारसे सोमोन्दै बुङोब्ला रांखान्थियानो रांखान्थिखौ जों बयबो मोजां फारसे लाङोब्ला रांखान्थिया बयनिबो थाखाय मोजां आरो गाज्रि फारसे लाङोब्ला बयनिबो गाज्रि फारसे लाङोब्ला बियो गाज्रि बेनिखायनो रांखान्थिखौ जेब्लायबो मोजां फारसे लांनायाव बाहायनांगौ जायनि थाखाय बयबो सुबुं माहारिया जाहाथे रांखावरिनि थाखाय एबा जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय थाखाय भुगिनाङा एबा सोरबाबा मोनजायै सोरबाबा मोनजानाय बेबादि जानाङा बेबादि जायोब्ला जोंनि हादर एबा जायगायाव बेनि माबायाव फार्स्तआव जाबाय जोंनि हादर एबा जायगायाव बेबादि प्रब्लेम एबा जाहोना जोबनाय नङा बेनिखायनो रांखान्थिखौ जेसे हायो एसे बयनिबो थाखाय सोरबाबा दान होनांगौ आरो गोबां सुबुंखौ अन्नांगौ अन्नायनि गेजेरजों मोजां फारसे दावगानाय लामायाव हेफाजाब होनांगोन बेनिखायनो रांखान्थिखौ जों गुदिमुवा सान गुदि सान्नानै मोजां फारसे बाहायनांगोन बेजों लोगोसे रांखावरिनि गेजेरजों बेखौनो सोलोंनो मोनो रांखावरिखौ बबे समाव मा समाव बाहायनांगोन बेफोर जाहैबाय जोंनि गासैबो सुबुं माहारिनि मोनसे थांखि रांखान्थिखौ बबे समाव मा जाहोननि माबा बबे थाखोनि थाखाय बाहायोब्ला मोजां जागोन बबेयाव बेखौ हगारोब्ला एबा रांखान्थिखौ बुंब्ला मोजां जागोन मा सान्नानै बाहायदों बेनि गेजेरजों रांखान्थिखौ बाहायनांगोन एसेनोसै